गांसे बिजाब फरायनायनि सिगां जोङो बे बिजाबनि सिङाव हाबना थानाय जिथु गुबै बाथ्रा गुबै राव थामहिन्बा बे बिजाबा जोंनो सासे सुबुंनो मोनसे समाजनो बा सुबुं माहारिनो मा मेसेज होनो ओंखारदों बे गुबै बाथ्रायानो जादों बिजाबनि गुबै धोन जोङो बिजाब फरायोब्ला बै हाबना थाखोमानाय आन्दो सावगारि बिजाबनि जों बेखौ जों सिनायनो रोंनांगौ आन्दो सावगारिखौनो लिरगिरि बिथांमोना बायदि रं गाब होनानै बायदि जाथाइफोरजों होनानै लिरनानै समाजनो फोसावनो नाजायो बेखायनो बै आनदो जिथु थाखोमानाय रस गुबै बाथ्रा बेखौ जों मिथिनांगौ आरो आङो बिजाब फरायोबा बै आन्दो थाखोमानाय गुबै बाथ्राखौनो आङो नागिरोमोन बै थाखुमानाय आन्दो बाथ्राफोरा आंनोइमा समाजनो मा होनो नागेरदों बेखौनो आं संदाननो लुगैयोमोन बिजाब फरायनायनि गुबै लामायानो ओंथियानो बेनो जानो नांगौ जेब्ला आङो माखासे बिजाबखौ फरायनानै अबेबा बिजाबखौ फरायनानै बै सुबुं जिउजों समाजनि सुबुं सोदोमस्रिजों गोरोबनाय जिथु सान्स्रि नुनो मोनो अब्ला आङो बिजाबखौ फरायनायाव आंनि गोसोआ बोगथाबलांसिनो बिजाब लिरगिरि बिथांमोननि आन्दोआवनो थाखोमाना थायो समाजनि सावगारि सुबुं माहारिफोरनि सावगारि सुबुंनि थांनाय थैनायनि गुबै माने महरफोरा बै महरफोरखौ माने समायना गाब होनानै समायना सोदोबफोरजों बेरखां होनायानो लिरगिरिफोरनि गुबै थांखि आरो जेब्ला बे बिथांमोननि लिरनाय महरा गुबै बाथ्राफोरा समाजाव बेरखांहोयो सोरबा सासे सुबुंजों सोरबा मोनसे समाजजों बबेबा मोनसे सुबुं माहारिजों गोरोबफ्लेनानै गनायथि होजायो अब्लाना बे बिजाबखौ गासिबो सुबुं माहारियानो बज'बो गासिबो सुबुं माहारियानो मान होयो आरो सासे लिरगिरिनिबो देरहासार जायो बेखायनो जों बिजाब खौ फरायोबोला बिजाबनि सिंनि गुबै रस बेखौ जों मिथिनाया मोजां आरो बे रसखौ मोननो हानायानो सासे बिजाब फरायग्रानि गुबै माने गुन जानो नांगौ आंनि सानस्रिया बेखौनो बुङो